बोले मैडम हाँ हाँ बोलिए हाँ जी साफ सब सुथरा बिल्कुल है

नहीं कुछ का दिक्कत नहीं है साफ सुथरा है अच्छा देखाभाल होता है दवा मिलता है

कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम सब सही है हाँ साफ सुथरा रखते हैं सब बढ़ियाँ है सही कुछ दिक्कत नहीं है सब हॉस्पिटल में बढ़ियाँ से देखभाल होता है साफ सुथरा होता है मैम यहाँ अस्पताल में अच्छा से देखभाल दवा बीरों अच्छा मिलता है सब चीज अच्छे से हो रहे हैं सब सभी आदमी को मरीजों को सब आते हैं सभी को अच्छे से इलाज होते हैं दवा भी अच्छे मिलते हैं सब स्वस्थ हो के जाते हैं यहाँ से हाँ बिल्कुल देख बिल्कुल देखना चाहते हैं देखिए और मरीजों से पूछिए हॉस्पिटल में बातचीत कीजिए हॉस्पिटल में आके देखिए घूमिए देखिए कैसे क्या है कैसे रखते हैं साफ सुथरा कैसा है नहीं है कैसे विकास करते हैं

हाँ

ठीक है आइए देखिए और इसे ही देखिए फिर रिजल्ट निकालिए क्या है नहीं है ऐसे ही तो सब साफ सुथरा रखते हैं आइए आइए देखिए देखने के बाद बोलने से थोड़ी होगा आइए देखिए कैसा है नहीं है साफ सुथरा है नहीं है कैसे क्या व्यवस्था है हाँ की जी आपका जो आपका जो काम है वो करिए मेरा भी जो काम है हम करते हैं